हलो शिव जी बाजै छहक की हालचाल छै बजारेमे छी अहाँ हँ हँ सबटा सबके हय छै आओर ठण्डीके छै

बुआरीके की रेट छै आओर रेहू के की रेट छै अढ़ाइ सए रूपये छै आओर भाकुर केना यऽ आओर इहो रखै छियै नैन नैन

हँ अहाँ ठीक छै ठीक छै आब मा इचनो रखै छियै आओर टेङ्गरो रखै छियै फ्रेश फ्रेश यऽ ओ तऽ

हँ मालके फँसबै नहि छियै हँ हँ मालके फँसऽ नहि दै छियै हँ हँ हँ हँ तखने ने अहाँके नाम चलैय अहाँ जे फ्रेश खिलबै छियै हँ हँ हँ हँ

हँ हँ रोज लायब आओर रोज बेचै बेचू

ठीक छै तऽ हमहूँ आबै छी रस्तेमे छी हमहूँ आबै छी

ठीक छै ठीक छै ठीक